السّلام علیکم جی بتائیے جی بالکل ہم رحیم سبزی والے بولے رہے ہیں بتائیے آپ کو کیا چاہیے اپنے پاس اِس ٹائم ٹماٹر ہوں گے آلو ہوں گے اور ہمارے پاس میں اِس ٹائم بھنڈی ہوگی گھنیاں ہوگی دھنیےکی پتی ہوگی پودینہ ہوگا اور دو تین سبزیاں اور ہیں ٹماٹر میم ابھی تو دو سو روپئے کلو چل رہے ہیں میم اُس کے لیے ہفتے سے دو ہفتے رُکنا پڑے گا ابھی آپ کہیں بھی ہر جگہ دو سو روپئے کلو چل رہے ہیں میم اِس میں سستی نہیں ہو پائے گا آپ کو کچھ اور بھی چیزیں لینا پڑیں گی کیونکہ ہم سنگل پیس میں کام کرتے نہیں ہیں ہمارے وہاں سے پوری پوری بوری جاتی ہے گُھوئیاں جی میم ہمارے پاس گُھوئیاں بھی ہوں گی بتائیے کتنی میم ڈیڑھ کلو میم اِس کا ہم لوگ دیکھ لیں گے کسٹمر کا لحاظ بھی ہم کر لیں گے اچھی اچھی کی بات نہیں آپ آپ کہہ رہی ہیں تو دے دیں گے ویسے تو دیتے نہیں ہیں اور آلو ہمارے یہاں ابھی چالیس روپئے کلو چل رہے ہیں لال آلو آپ پانچ کلو لے لیجیے گا آپ کو اور کم لگ جائیں گے باقی اِس ٹائم پرانا آلو بھی ہے اور ابھی نیا آلو بھی ہے اور لال آلو بھی ہے اور چھ سے ستانوے بھی ہے اب بتائیے کون سا دے دوں چلیے ٹھیک ہے آپ آدھے ایک گھنٹے میں آ کے اپنا لے لیجیے چلیے ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں چلیے ٹھیک ہے آپ پھر آئیں گی آدھے گھنٹے میں چلیے چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ